जेन्ना अशें म्हणजे हांव पयलीं हांवें म्हणजे लोकां कडल्यान बी झाडां घेवन अशीं करून हांवें म्हज्या घरा कडेन झाडां तयार केली आनी पळोवपाक गेल्यार म्हजी मम्मी बी गार्डनाक म्हणजे अशें झाडां रोयता नर्स नर्सरीकूच अशे कामाक वयता सो ती केन्ना अशीं झाडां बी हाडटा आनी म्हणल्यार अशें ती आतां म्हजे कडेन हाडून दिले मागीर तेजे तां खांदे करून अशें तयार करून ती हांव चड म्हणजे चड प्रमाणांत अशी करून रयता आनी झाडां रयतना म्हणजे सगळे तिंका अशे गांवठी म्हणजे आतां सारें बी तशें घालप ना तिंकां सण मुळां घालून थंडसाण दवरप मागीर अशें गायंदोळ म्हणजे अशे बोकडी लेणी अशी बी घालून अशी झाडां तयार करता पूण कशें आसा जेन्ना एकदां जर अशे झाडां आनी जर जमीन धरली न्हय जाल्यार तें झाडां सोपेंपणी अशीं पाळां म्हणजे मरना तें जाता तें शिवर आसा आनी ताका तशी अशी उदकाची बी गरज आसता उदकूच कमी जाल्यार झाड मरता तें मातशे सांबाळून करचें पडटा म्हणजे आतां झाडां रयता जाल्यार तुका सगळें पळोवनूच रोवची पडले म्हणजे तुका डेली ताका उदक घालचें पडलें म्हण ताका म्हणजे आतां तें झाड चड वत लागल्यारूय अशें करपता तें पळोवचें पडटा आनी आमी आतां झाड कशी रोवप जाता म्हणजे आमकां असो आमच्या घराच्या सायडीनूच अशी रोवप जाता आनी कोणीय जाल्यार आमच्या घराची कोण ना कोण जर आमी ना जाल्यार अशें उदक घालतात ते एक बरें पडटा कारण झाडांक उदक म्हणजे चड मात्रान जाय म्हणचेर आतां गिमाक बी कशें जाता उदक कमी जात की झाड रोखडी सुकता आनी ताका लागुनूच अशें एक झाडाक जर तूं दोन फावट सुद्दां उदक घातल्या न्हय ते म्हणजे घिमा दिसा आनी खूब जालें म्हणजे कारण वत चड पडट आनी ते मात्शे उदक कशें आसा चड रोखडे चिरता ताका लागून दिसाक गिमाक बी दोन फावटी घातल्यार चड बरें अशें म्हाका दिसतलें अशें करून हांव म्हाका झाडांची कुयदात करता